जिलामे बहुत सर बहुत सारा सुविधा हइ बच्चासभके सरकारी इस्कुल हइ प्राइवेट इस्कुल हइ आओर सरकारी इस्कुलमे बच्चासभके सभचीजके व्यवस्था भेल हइ कि बच्चासभके खाना भी मिलै छै पढ़य लिखयके व्यवस्था भी ठीक हैकन आओर किछु कुछ अथी सभचीजके सुविधा हइ किताब हइ आओर बच्चासभके टीचर भी हैकन पढ़ाबय लिखाबयवला सभ आओर बच्चासभके देखभाल भी ठीक होइ छैकन इस्कुलमे शौचालय भी हइ सभचीजके मतलब व्यवस्था हइ प्रार्थना भी होइ छै इस्कुलमे बढ़िआँ रहै छै साफ सुथरा रहै छै इस्कुलमे आओर टीचरसभ भी सभ बच्चेके साथ साथ मिल कऽ प्रार्थना करै छै आओर सुबहमे सभ बच्चासभ टीचरके प्रणाम करैत छै आ बच्चा फेर घर आबै छै छुट्टीमे तऽ मा मम्मी पप्पाके भी प्रणाम करै छै सब बड़ोंसँ आशीर्वाद लैत छैकन आओर बच्चा